السلام علیکم ورحمت اللہ و برکاتہ ہاں جی بولیے جی ہاں میں ہوٹل کر رہا ہوں ہاں جی آپ کیا آپ سے کیا مدد کر سکتا ہوں میں ہاں میں ریسٹورینٹ بہت دیکھ بھال کرتے ہیں ہم لوگ کشٹمر کا بہت خیال كرتے ہیں اور میرا صاف صفائی کا بہت خیال کرتے ہیں کہ میں کشٹمر غصہ نہ ہو جائے گلفس پہنتے ہیں اور کیپ بھی لگاتے ہیں کہ ہمارا کسٹمر کوئی مطلب غصہ نہ ہو جائے ہاں ڈینی ایریا میں پرفیوم اسپرے کرتے ہیں مطلب صاف صفائی کرتے رہتے ہیں ہم لوگ ویٹر لوگ چاہتی ہوں تو ہیلو ہاں بولیے

ہاں بولیے ہاں بھی کر لیتے ہیں بہت اچھے سے ہینڈل کرتے ہیں ہم لوگ کے یہی کام ہے کہ کسٹمر کیسے ہینڈل کرنا ہے کیسے اس سے بات کرنا ہے کہ نیسٹ ریسٹ ریسٹورٹ اٹریکٹ ہو جائے جی بہت خیال رکھتے ہیں ہم لوگ صاف صفائی کا آپ کہاں سے بول رہے ہیں جی ہاں بہت صاف صفائی کیا جاتا ہے وہاں پہ بہت آپ آئیے انشاء اللہ دیک دیکھ لیجیے گا پھر ٹھیک ہے انشاء اللہ شکریہ شکریہ